سلام علیکم جی میری بات آن لائن شاپنگ اسٹور کے کسٹمر کیئر سے ہو رہی ہے

سر مجھے ایک فون لینا تھا جو آپ کے ویب سائٹ پہ دکھ رہی ہے مجھے آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ فون جو ہے اس کی اسٹوریج کیا ہے اس کی اسپیسیفیکیشن میں کیا ہے ٹھیک ہے سر سر پر ابھی میرے پاس بیلنس نہیں ہے اتنا جتنے کا فون ہے وہ تو میں اسے ایکٹو کارٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب میرے پاس پیسے آئیں تو یہ میں خرید سکوں بٹ سر ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جب میں خریدنا چاہوں اور اس کا دام جو ہے اس کا پرائس جو ہے انکریز ہو جائےیں اوکے اوکے مطلب مائنر اوپر نیچے ہو سکتا ہے ریٹ میں ٹھیک ہے سر ہاں ایکچولی سر بات یہ ہے نا کہ ابھی میرے پاس پیسے ہیں نہیں تو سیلری کا ویٹ ہے جب میری سیلری آ جاتی ہے تو میں یہ فون جو ہے خرید لوں گا بٹ ابھی میرے پاس پیسے ہیں نہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسے ایڈ ٹو کارٹ کر کر کے رکھوں اور جب پیسے آئیں تو میں خرید لوں جی ہاں مجھے بس یہی جاننا تھا کہ اس وقت جو ہے پرائز جو ہے انکریز نہ ہو جائے اوکے اوکے اوکے سر اوکے تھینک یو سو مچ سر تھینک یو سو مچ